नमस्ते सर ठीक है सर मुझे जैसे मेरे शादी पड़ी है सर मैं आपके यहाँ आया हूँ तो मुझे मुझे कैमरा करना था तो कैसे क्या है सर उसकी प्रोसेज बताइए क्या है चार्ज है कैसे क्या है क्योंकि आजकल जो डोन कैमरा सर बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के माडर्न में जी तो उसी के बारे में पूछना है क्या कैसे किया क्या जाए डोन ड्रोन कैमरा का क्या चार्ज है सर उसके बाद डिजिटल चल रहा है तो उसमें क्या चार्ज है कैमरे का

जी सर तो क्या क्या क्या सर डोन ड्रोन कैमरा से क्या पूरी शादी का हम ओ थोड़ा कलेक्ट कर सकते हैं का वीडिओ

हाँ सर मान लीजिए बनेगा तो ड्रोन तो ऊपर लेगा हमको नीचे अगर लेना है तो क्या ड्रोन के अलावा दूसरा कैमरा करना पड़ेगा कि हम उसी से पूरा काम चला लेंगे शादी का लेना पड़ेगा सर वही मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब ड्रोन कैमरे के अलावा हमको नार्मल वाला भी कैमरा यूज करना पड़ेगा हर जगह ड्रोन तो जाएगा नहीं जी जी सर जी जी जी सर तो सर क्या वह नॉर्मल कैमरा का क्या रेट है सर

तो सर अगर मैं एलबम नहीं लेना चाहूँगा तब क्या चर्ज रहेगा तो वीडियो कितने घंटे का रहेगा सर पेन ड्राइव में देंगे कैसे देंगे अच्छा अच्छा सर अच्छा अच्छा मतलब इंजीगे इंजीगेन इंजीगेनमेंट का है और जो है हल्दी का है और वह शादी का है तीनों रहेगा जी जी सर तो सर मैं जैसे मतलब बहुत ही इस्टैंडर घर का नहीं हूँ मुझे खाली शादी में ही करना है तब क्या रहेगा उसका नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सर मैं हल्दी वाला नहीं ऐड करना चाह रहा हल्दी वाला और यह इंडीगेटमेन वाला जी सर अरे तो आपके आपका आपका तो समय की तो भी बचत होगी सर ना जैसे आपकी समय का बचत होने का मतलब है कि हल्दी का ही हल्दी की हल्दी की बचत हो जाएगी फ़िर तिलक की बचत हो जाएगी हमको एक दिन खाली यूज करना है रहेगा सर तो आपको तो मतलब जो अब टाइमिंग देंगे तो एक ही दिन ना देंगे ना

अच्छा सर हज़ार पाँच सौ कम हो जाएगा जी सर तो वीडियो जो बनेगा सर कितने घंटे का बनेगा ओ अरे तो ओ भी तो नियर अबाउट होगा टाइमिंग ना कि चार घंटे पाँच घंटे का वीडियो बनता है नार्मली जी सर